जोंनि गामि जोंनि गामियाव बिदिनो एमएलए आ लरेन्स जों रायलायनोनो मोना भट नांगौबाल' फैयो ओमफ्राय मोनथिया जोंहा जामबि मानसि रायलायफेरनोबो मोना सोंलायलायनायबो जाया गावबा गाव गावबा गाव ओंखारो जोंहा मिटिं आव ओंखारनायालाय ओरैबो ओरैबो ओरै थांबा ओरै ओंखारो जेबो मोना मोननायालाय ओरै ओंखारबाबो मोना ओरै ओंखारबाबो मोना मोनाखै न'बो मोनाखै जेबो मोनाखै एमएलए आ लरेनस बिदिनो जायगा जायगानिनो मोना नायस'नाखै जोंहाखौ देनां उनफोराव मोनगोन खोमा उनाव हरनो होनदों हरोना हरा मोनबा मोनबाय बानायनानै लानांसिगोन माथो खालामबावनो लरेनस जों लागोनिया एमपि फोरखौथ' नुवा आंथ' नुफेराखैनो गोजाननिफ्राय नुहुरो खाथियाव नुवा मिटिं फोरावबो जों लास्ट आवसो जिरायनाय जाखायो नुनो मोना रायलायफेरनोबो मोना नुनायानो जाया थांनायालाय थाङो मिटिं आव ओरैबो थाङो ओरैबो थाङो जोंलाय जामबि मानसि गोजौनि मानसि जाहैबाय मिथिला